हलो हलो हा जय झूलेलाल मैडम हा मैडम मूंखे हिकिड़ो लोन खपंदो हुयो व्यापार जो लोन बिज़नेस लोन असांजो गोलियूं बिस्क्टिन जो धंधो आहे परमेश्वर बेकर जे नाले सां हलंदो आहे मुरबाद में फैक्ट्री आहे असांखे पार्ले जो बि कॉन्ट्रैक्ट मिलंदो आहे बिस्किट पार्ले जी हुते असांजे फैक्ट्री में ठवंदा आहिनि असांजो हज़ार किरोड़ हज़ार किरोड़ हाणे अॻे खां टर्न ओवर हुयो

त हूअं असां पंहिंजो बि हिकु शइ माणियूं था मार्किट में जिम जिम नाले सां उहो बि असांखे ठाराहिणो आहे त हुनजे करे असांखे सौ किरोड़ लोन जी सुविधा खपंदी हुई

न असांजी असांजी नई कंपनी आहे उहो ई चवां मां तव्हां खे की असां पंज पार्टनर आहिनि असां पंज पार्टनर आहियूं पाण में हुननि जी असांजी पंहिंजी कंपनी आहे हुनमें हाणे असांखे लोन ॿ सौ किरोड़ जो टोटल खपे हा त मां तव्हांखे डॉक्यूमेंट तव्हां जा जेका बि डॉक्यूमेंटस आहिनि तव्हां मूंखे अॼु मेल करे छॾियो मां पंहिंजे पार्टनरनि सां सलाह करे तव्हां सां सुभाणे हिन ॻाल्हि लाइ मीटिंग रखां थो ऐं गैरेंटर जेका बि आहिनि मां ॿियनि सां बि ॻाल्हायां थो ऐं मुंहिंजे में अगरि नुक़सानु त थीन्दो न इन केस अगरि नुक़सानु थिए थो त असांजो पंहिंजो बि कैपिटल आहे लोन में हुनमें दिकत न ईंदी मां तव्हांखे हा मां तव्हांखे ई एम आई बि टाइम ते ॾींदुमि हा हलंदो हलंदो भेण मां बि सुभाणे अचां थो तव्हांजे बैंक में विज़िट कयांव थो जय झूलेलाल हा है ठीकु जी मैम